साँप से जो है सो दूरी बना के रखना चाहिए क्योंकि साँप जो है सो मतलब काट लेता है तो बहुत ही मतलब हानि हो जाता है और आदमी उससे मर जाता है और साँप को नहीं मारना चाहिए वो जो है अपने जगह पे ठीक है आप आप जो है इसको उपद्रव कीजिएगा तो आपको भी वो काट लेगा और काटने से है जो उसको बहुत मतलब दिक्कत हो जाता है आदमी मर जाता है और जैसे और कीड़े में जो है मतलब ये बिर्हनी हो गया या मधुमक्खी हो गया इस सबसे तो आप जो है उपद्रव कीजिएगा तो आपको इससे दिक्कत हो सकता है आपको काट लेगा तो आपको मतलब बहुत ही मतलब मतलब हानि होगा और तकलीफ होगा आप मतलब समझिए की बहुत ही दिक्कत होने पर आदमी जो है सो बहुत ही पीड़ित रहता है और साँप काटने से तो आदमी बहुत मर जाता है और इसलिए साँप को नहीं मारना चाहिए और वो अपने जगह पे उससे दूरी बना के रखने चाहिए औ दूरी दूरी ही रहिएगा तो आपका जान का मतलब खतरा नहीं रहेगा जान का खतरा बचने से ये सब का फयदा होता है और साँप का यही फायदा होता है कि इससे दूरी बना के रखना चाहिए और साँप जो है बहुत ही आदमी के लिए या जानवर के लिए बहुत ही खराब जानवर है वो जो है सो बहुत ही हानिकारक देता है सबको काट लेता है तो इसलिए साँप से जो है बहुत ही मधुमक्खी ये जो है सो काटने पर शरीर को पूरा एकदम फूला देता है इसलिए शरीर मतलब साँप और ये मधुमक्खी या कोई भी बिर्हनी ये जीव कोई भी है ये अपना जगह पे ठीक है आपको अगर उसको ऊपर अब कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है इसलिए इनसे दूरी बना के रखिए और यही दूरी आपको फायदा करेगा और ये मतलब इससे दूरी रहना चाहिए